पहिले की होइत रहै कि डाक सेवा होइत रहै आब की होइ छै कि मोबाइलेसँ सभकिछु ऑनलाइन करि कऽ सभ सेवा मिल जाइ छै घरपर ही इएह लए कऽ जे छै ने आब बहुत अच्छा भए गेलै